असांजे खेत्र में आय जो स्त्रोत जाइफ़ुनि लाइ चिप्स कचिरियूं पापड़ ऐं खटाइण ठाहिण त आहे ई साणि नौकिरी बि क कनि थियूं पंहिंजो कारोबार नंढो नंढो धंधो बि कनि रे कनि थियूं हिन में कोई शरम जी ॻाल्हि कोन आहे कुझु जालूं त जेके आहिनि होलसेल बि कनि थियूं घर घर वञी साबुण वग़ैरह बि विकिणनि थियूं महिनत कनि थियूं त पंहिंजे घर जी रोटी हलाइनि थियूं ऐं मर्द हिनखे कपिड़े जो दुकान सि सिरनि जा भटा किराने जूं दुकानूं बिजिलीअ जी दु जी दुकानूं आहिनि ऐं नौकिरी बि कंदा आहिनि ऐं उन्हनि वटि अचण वारा घरजाऊ माण्हू नौकिरी बि करे सघंदा आहिनि ऐं उहो बि पंहिंजो सेलसमेनी जो कमु करे करे पंहिंजे घर जी रोजी रोटी हलाइनि था ऐं महिनत कनि था